हां जी अस स्टेट तू बाहर बी गेदे आं अस जदूं निक्के निक्के होंदे हे असेंगी पेइयां छुट्टियां कन्नै साढ़े ड़ैडी करदे हे नौकरी दिल्ली असें बी आक्खेआ तंग कीता मम्मी गी की असें बी जाना घुम्मनै गी अच्छा लेइये असेंगी दिल्ली दिल्ली घुम्मे दिल्ली अस गे ते उद्धर घुम्मनै गी गे अस पैह्लें गे चिड़ियाघर चिड़ियाघर गे उद्धर बक्खरे बक्खरे जानवर दिक्खे किश ते पैह्ली बारी गै दिक्खे जियां शेर होइया चित्तरा होइया डर बी लग्गेआ फ्ही ओह्दे बाद उद्धर घुम्मी घाम्मियै आए अस गे भी आपूं घर आपूं घर अग्गै उद्धर गे ते उद्धर उंदे कोला बी डरावने भूत चुड़ैलां दिक्खियै डरे जेल्लै पैह्लें ते डरियै फ्ही उनें सनाया नेईं एह् असली निं हैन फ्ही अस गे अंदर ओह्बी मज़ा लेआ उंदा दिक्खियै ओह्दे बाद ओह्दे बाद अस थोह्ड़े बड्डे होए ओह्दे बाद अस गे हरिद्वार हरिद्वार गे ते उद्धर बहुत सारे मंदिर न मंदिर दिक्खे मंदिर घुम्मे मंदिर दिक्खे ओह्दे बाद अस गंगा जी गे शनान करने गी शनान कीता पूजा कीती जियां फंडितें कोला पूजा करदे न ओह् कीती ते ओह्दे बाद अस घुम्मने गी गे लक्ष्मणझूला घुम्मे गी गे उद्धर घुम्में अच्छा हरिद्वार घुम्मियै आए ओह्दे बाद त्रीऽ जगह गे अस अमृतसर पंजाब बिच उद्धर गोल्डन टैम्पल घुम्मने गी गे अमृतसर गोल्डन टैम्पल ओह् उंदी गुरवाणी सुनी अंदर ओह् दिक्खे ते सुनियै बड़ा मज़ा आया होर मनै गी बड़ी शांति थ्होई होर ओह्दे बाद आए बाहर लंगर लग्गे दे हे लंगर बी लंगर बड़े सोआद औंदे प्रशाद ग्रैह्ण कीता उत्थुआं लंगर खाद्धे बड़ी सोआद प्रशाद हा ओह्दे बाद उद्धर अस गे घुम्मने गी वंडरलैंड वंडरलैंड बी बड़ी अच्छी जगह दिक्खी पानी कोई उच्ची थाह्रा दा पोआ दा कोई तलाऽ बने दे कुदै झूले लग्गे दे पार्क उद्धर बी बड़ा मज़ा आया लोग जगह जगह दे लोग आये दे मिले जुले उंदे कन्नै होर ओह्दे बाद अस गे हे हिमाचल हिमाचल बी घुम्में उद्धर हरियाली प्हाड़ बड्डे बड्डे हरे हरे हरियाली आह्ले प्हाड़ फ्ही कुल्लू मनाली उद्धर बर्फ डिग्गी दी